मैंने आज से कुछ दिन पहले एक प्रिंटर ऑर्डर किया था जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत सकारात्मक अनुभव रहा है मैंने जब उस प्रिंटर पर काम किया तो उसके साथ काम करना बहुत आसान था उसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान था और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी थी वह भी बहुत अच्छी थी प्रिंटर का सेटअप मैंने बहुत ही आसानी से लगा लिया मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई मैंने शीघ्रता से अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट करना शुरू कर दिए जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी प्रिंट करने में या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और से प्रिंट करवाऊँ अब मुझे बार बार एम पी ऑनलाइन शॉप जाने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अलावा यहाँ नेटवर्क के साथ भी सम्वाद कर सकता था जिससे मुझे दूर से प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं यानि मेरे प्रिंटर में वाई फाई का भी ऑप्शन था जिस वजह से मैं दूर बैठे इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकता था